हांवें म्हज्या लग्ना कडेन गोदरेज आरमार घेतिल्ली ती आरमार घेतल्यार धा वर्सां जालीं पूण तातून दवरपा सारकें अशें बरो जागो म्हणटा तो ना एकेक कडेन व्हडले रॅक आसा एक एक कडेन सामकी बारकेलीं रॅकां आसात एक्चुली तीं तीन दारांची आरमार एका सायडीन दोन दारां आनी एक सायडीन एक दार उत्कें केलें म्हणटकच सगल्यो साडयो सकल सुळसुळून पडटात आनीक हँगर लावपा खातीर जी दाणी आसा पय ती सामकी वांकडी जावन पडलेलीं आसा आनी ताजो पत्रो आसा तो अजिबात बरो ना सकयल कळमेवन गेल्लो आसा रोकडोच कळमेलो आनी तेज्या सकयलो तो भाग आसा पय मातसो उचायेचेर आशिल्लो तो सुटलेलो आसा लॉक करपा गेल्यार झप्प करून तेजें लॉकय बी जायना सारकें आनी तीं प्लास्टीक कशीं लॉकां ताजी साडयो तर सारक्यो दवरपाकच मेयणात फक्त लावपा मेयटा ते शर्ट शर्ट बरे तरेन तेका लावपाक मेयटात मातशे हँगराक पूण साडयो अजिबात उरनात आनी भितर तर भांगर दवरपा खातीर जो ड्रॉवर आसा तो एक इल्लोसो दिल्लो आसा